तुमकां कितें दिसता की गोंयची जी एड्युकेशन सिस्टम आसा मैन एड्युकेशन सिस्टम आसा ती कशी आसा क्मपेरड टू बाकीची आमी जर पळयली जाल्यार आमची एड्युकेशन सिस्टम कशी अपग्रेड जावपाक जाय तुमी एस अ स्टुडंट म्हणून तुमकां कितें दिसता ह्या बाबतींत म्हाजें चिंतप आसा की दोन हें हा एक श्रमण आनी एक श्रामीक श्रामण म्हणल्यार कितें जो आपलो काम करता आनी आपल्या खातीर काम करता आनी श्रामीक हा जो दुसऱ्या खातीर काम करता आनी जें आमचें देशाचें बीन शिकप आनी शिक्षण पद्दती हा आतां ह्या टायमार ती तुका श्रामीक करता श्रामण करना श्रामण कशे करप तुका चिंतपाक शिकयना तुका क्वेश्चन दिला आन्सर दिला तूं याद कर पेपरान बरय आनी तूं स्कॉलर पूण जो मनीस आपली तकली वापरपाक कळटा तो तेका तितलो तितलो अटॅन्शन गावना ताका तितले वयर वचपाक चान्सूय दिना तर म्हाका दिसता की आमी चड श्रामीक करता आनी लेस श्रमण करप तें आमी फुडें वचपाक दिता